मां वैष्णो होटल में ॻाल्हाए रही आहियां मुंहिंजे घर जी पंद्रहनि माण्हुनि जी रसोईअ जो ऑर्डर ॾियणो आहे छा तव्हां वटि भीअ पटाटा भुगा चांवर तरियलु भींडियूं पटाटा ॾही वड़ो मौजूद आहिनि अच्छा त मुंहिंजे घर ॿी बजे ताईं तव्हां चारि प्लेटूं भुगा चांवर चारि प्लेटूं भीअ पटाटा चारि प्लेटूं भींडियूं पटाटा तरियलु पंद्रहं फुल्का ऐ अठ ॼमूं मोकिलजो ऐं महिरबानी करे हिन में मिर्च मसाला घटि विझिजो छो त ॿार बि खाईंदा ऐं मां तव्हांजे माण्हू खे रोक पैसा ॾेई छॾींदसि डिलीवरीअ ते